دہلی کا جو نظام تعلیم پہلے تھا وہ بہت فرسودہ اور بیکار تھا جس کی وجہ سے کاروبار اور پیشہ وارانہ زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی لیکن موجودہ حکومت نے اس پر بھرپور توجہ دی اور نظام تعلیم کو بہت عمدہ بنایا اور معیشت اور کاروبار کو وسعت دینے کے لیے تعلیم کو خاطر خواہ ٹیکنالی ٹیکنالوجی سے جوڑا اور معیشت کو ٹیکنالوجی کے ذریعے جوڑ کر نمایا کام کیا